खेल लोगों के लिए तनाव से राहत इसलिए पहुँचाता है क्योंकि खेल खेलने से दिमाग बिलकुल अच्छा रहता है और खेलने से आनंद भी आता है क्योंकि खेल हमारे यहाँ पहले हम भी खेलते थे बचपन में अब हमारे यहाँ बच्चे भी खेलते हैं क्योंकि उससे बच्चों का दिमाग भी अच्छा रहता है इसलिए खेल खेलना बहुत ही आवश्यक है खेल का सबसे बड़ा महत्त्व है कि खेल व्यक्ति का निर्माता होता है खेल को उनसे शरीर और मन में नई ताजगी लाता है प्राचीन काल में खेल को उनका सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा जाता है बच्चे अपनी शिक्षा के समय निकालकर मनोरंजन के लिए खेल कूद करते रहते हैं परन्तु आधुनिक काल में खेल का आध्यात्मिक महत्त्व है हमारे देश में खेल को इतना महत्त्व दिया जाता गया है कि खेल कूद से हमारी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हैं खेल के क्षेत्र में हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं खेल का सबसे बड़ा महत्त्व है कि खेल व्यक्ति का निर्माण होता है खेल व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र का दर्पण भी होता है खेल में यदि कोई बेईमानी करता है तो यह बेईमानी व्यक्ति से कई ऐसी खिलाड़ी है जो खेल में लड़ाई करते हैं कुछ खिलाड़ी खेल के व्यवसाय में के रूप में अपनाते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सहयोगता के रूप में खेलते हैं जैंसे खिलाड़ी में सहयोगी होते हैं इस प्रकार से हम पता चलता है कि कौन खिलाड़ी बेहतर होता है और कौन खिलाड़ी नहीं क्योंकि अपने जीवन में सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं यदि हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता तो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता स्वस्थ शरीर पाने के लिए जीवन में खेल बहुत ही महत्त्वपूर्ण है खेल के लिए शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और में हड्डियाँ मजबूत होती हैं आलस्य दूर हो जाता है शरीर शुद्ध रहता है और भूख भूख भी अधिक लगती है साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी होता रहता है खेल के स्थिति में हमारे शरीर स्वस्थ जीवन पर पड़ता है इन सब हमारे स्वास्थ्यमय जीवन पड़ा रहता है मनुष्य के लिए खेलकूद बहुत ही जरुरी है क्योंकि खेल कूद से खेल कूद एक कला भी है यदि व्यक्ति हम कला को परिपूर्ण हैं तो यह अपने स्वास्थ्य जीवन के साथ संपत्ति और विश्वास भर जाते हैं अपनी पहचान भी बन सकती है अतः हमें खेल कूदना बहुत ही जरुरी है इसलिए हम खेल कूद कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं